हाँ मेरे पास एक सीक्रेट मसाला है जिसका उपयोग मैं अपने खाने में करता हूँ जिससे डालने के बाद व्यंजन बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट हो जाते हैं वह सीक्रेट मसाला मैगी मसाला है और साथ ही साथ जीरा का पाउडर धनियाँ क पाउडर और काली मिर्च का पाउडर है और एवरेस्ट का किचन किंग मसाला है